ہلو ہاں کہاں سے جانا ہے آپ کو کہاں سے جانا ہے تو پھر ایک سائڈ کا آپ کو پڑے گا لگ بھگ پندرہ سو تو سو دو سو کم دے دیجیے گا میم چھبیس ستائیس سو دے دیجیے گا ہاں دونوں سائڈ کا کم ہی بتایا ہوں آپ کو پھر بھی اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو سو پچاس اور کم کر دیجیے گا اور کیا پچیس سو لاسٹ مان لیجیے آنے جانے دونوں کا ایک سائڈ کا آپ کو پندرہ سو لگ رہا ہے دونوں کا پچیس سو دے دیجیے گا ہاں چلے گا آپ تین رہیے چاہے جتنے رہیے آپ ایک بار بک کر لیا اب پورا لے جائیں گے نا آپ ہاں تو پندرہ سو ایک سائڈ کا ہو گیا دونوں سائڈ کا تین ہزار ہوتا ہے پر آپ پچیس سو دے دیجیے گا میم ایک دم ریزنیبل بتا رہا ہوں آپ کو یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے اور پھر اس بیچ میں ٹول وغیرہ پڑے گا تو وہ سب میرے پاس سے ہی جائے گا نا آپ کو نہیں دینا پڑے گا اگر میں اور بھی کم کروں گا تو پھر ٹول آپ کو خود کے اس سے دینا پڑے گا تو پھر آپ کا سو دو سو دو سو تو ٹول ہی چلا جائے گا آنے جانے کا سو سو روپیہ دونوں سائڈ کا نا پچیس سو دے دیجیے گا آپ لاسٹ سمجھ لیجیے آپ کا تیئیس سو پڑے گا

ہاں صبح میں ہاں بہت ساری جگہیں ہیں آپ گھوم سکتے ہو ادھر سے ٹھیک ہے گھما دیں گے ہم اس کا لیکن الگ سے چارج لگے گا آپ کو اگر گھومنا ہے ادھر ادھر آپ جائیں گے تو ٹھیک ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو کل صبح آ کے لے لیتا ہوں پک اپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے چلیے

تھینک یو